वैसे तो बिहार में काफ़ी तरह के सांस्कृतिक त्योहार मनाए जाते हैं जिसमें सबसे बड़ा त्योहार तो आता है हमारी छठ पूजा का जो बिहार का सबसे बड़ा और फेमस त्योहार है इस त्योहार में जो है घाट पर जाकर वहाँ पूजा पाठ किया जाता है यह दो दिन का कार्यक्रम चलता है एक संझकी अर्घ्य होता है एक भिनसरकी अर्घ्य होता है इसमें क्या होता है कि काफ़ी दिनों से इसमें त्योहार को मनाने के लिए तैयारियाँ हमारे ग्रामवासी देशवासी जो है शुरू कर देते हैं इसमें होता है नए कपड़ों का खरीदारी होता है काफ़ी फल फूल और ठेकुआ खजरी मिठाई नींबू ईख यानी कि जितने भी सबको मिला के एक दौरा में रखकर घाट पर जाकर मनाया जाता है संझकी अर्घ्य होता है सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है वहाँ से प्रसाद वितरण होता है पटाखे ग्रामवासी एक प्रकार से पटाखे फोड़ते हैं छुरछुरी फोड़ते हैं और काफ़ी मस्तियाँ भी करते हैं अच्छा यह सब सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम के अंतर्गत जो है हमारे यहाँ होली हो गई दीपावली हो गई सरस्वती पूजा हो गया सरस्वती पूजा भी बड़े धूम धाम से मनाते हैं इसमें सरस्वती माता जी का प्रतिमा लोग खरीद के लाते हैं पंडाल लगाते हैं बाजा बजाते हैं और प्रसाद के रूप में केसौर बुनिया और काफ़ी वगैरह गाजर हो गया इत्यादि चीजें जो है मिलाकर प्रसाद का वितरण करते हैं लोग आपस में नाच गाना भी करते हैं और कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हैं मनाए जाते हैं हमारे बिहार में जो है अभी भी लोग जगह जगह कबड्डी खिलाते हैं स्कूल में कबड्डी खिलाते हैं फुटबॉल खिलाते हैं इत्यादि सभी प्रकार की जो हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है किया जाता है अभी भी